कोंकणी ही आमची गोंयची मायभास कोंकणी भितर एक तरेची न्हय तर खूब तरेची कोंकणी आसता जशी की मालवणी कोंकणी गोंयची कोंकणी मेंग्लोरियन कोंकणी पेडणेची कोंकणी बार्देशकारांची कोंकणी आनी हेर तरेची कोंकणी कर्नाटकाच्या कारवार भागांत तर चडशे लोक कोंकणीच उलयतात जशें म्हणू येता कोंकणी भास गोंयकारांच्या रगतातूंत आसा राज्यांतल्या गिरेस्त संस्कृतीक रजायाज तिगोवन दवरपाक आनीक प्रसिध्द करचे खातीर कोंकणीच भाशेची भुमिका खूब मोठी आसा शाळेंची भुरगीं कोंकणी भाशेंतल्यान नाटकुलीं मॉनोलोग गाणी काणयो जिल्ल्या पातळेचेर न्हय तर राज्य पातळेचेर सुद्दां सादर करतात आनी तरेतरेचीं इनामांय मेळयतात पुर्तुगीज काळांत कोंकणी भाशा चलत आयल्या चलत आयल्या राज्यांतल्या कोंकणीतल्यान खूब मोठ मोठे संस्कृतीक कार्यक्रमूय जातात आमच्या राज्यांतले कोंकणीतल्यान मोठ्ठे कार्यक्रम म्हणल्यार युवा महोत्सव जाता लोकोत्सव कोंकणी साहित्य संमेलन अशें वेगवेगळे कार्यक्रम जातात कोंकणी भाशा जितली सोंपी आसा तितलीं कठिणूय आसा राज्यांत कोंकणी भाशेंतल्यान खूब लेखक आनी कवी काणी बरयल्यात नाटकुलींय बरयल्यात तर थोड्या थोड्या लेखकांनी एक एकांकी नाटक सुद्दां बरयलें आसात